हैलो जुही छा हालु आहे मूंखे तोसां हिकु सुझाव वठिणो हुयो हाल ई में मूंखे काॾे ॿाहिरि वञिणो आहे त हुतां जो मां प्लानिंग कयां थी ॿाहिरि वञण जी त हुन जे लाइ मूंखे पासपोट में पंहिंजे ॿार जो नालो ऐड कराइणो आहे त हू कीअं तरीक़े सां ऐड कराए सघंदा आहियूं त हिन जो अपडेट मूंखे ॿुधाए रख कीअं कबो आहे